हेल्ल'

खबराथ' मोजांआनो बर्थ'मान दा दामा बर्थ'मान ओंखारजेन्नाय नालाय माने एसे माने ओंखारजेन्नायाव जोंनिथिं खमसो जायो दामा औ दामा खम जायो ओंखारजेन्नायाव देनां एसे नै माने एसे ओरै टाइम जोबहां जोबहांबासो दामा बारायो माने लांफैबा लांफैनो हागोन दा माने फुरा एबैलेबोल जानानै दङ बुस्थुआ ओंखारजेन्नायबाबो औ स्ट'कआव दंजोबो लांफैबानो जाबाय नांगौबा कन्टेक्ट मा होनो उनावहाय नङाबा दायोफोर जेनेबा आं मोनसे कनटेक्ट खालामना होबावगोन जेनेबा माने बियो आंथ' दिलार नालाय आङो माने सासे मानसिखौ आं फाथायहरगोन आरो जिखुनु नोङो औ औ औ नोङो नांगौबा बै मोनसे जायगा मोनसे दङ आङो बेखौ दायो वाट्सेपनि थ्रुयै हरगोन बे जायगाखौ लकेस'नखौ नोंसोरो बे जायगासिम फैबानो जाबाय आं बे मानसिखौ बेसिम फाथाय हरगोन नोंसोरो बेसेबांसो लांगोन बायदि एकथा सोआव जागोन दे फासथाबासोआथ' जागोन दे आरामसे औ औ औ औ औ औ दे नोंसोरो औ औ बर्थ'मान दा ओंखारदों नालाय गेसाव गैया फुरा मोजां गोजा एसे जामबासो माने दोनहाबनायजों मानायजों सेवो नालाय दा स्ट'कआव दङ दा नोंसोर गोसो बायदि बासि बासि लांनो हागोन खेवनाबो नायनो हागोन नोंसोरो औ औ औ दे नोंसोरनि चइस बायदि नोंसोर लांबानो जाबाय

औ औ औ औ औ औ औ दे लांफैदो ओ जेखुनु आङो दहाय सासे मानसिखौनो बियो बै गेटसिम थांहोदो बियो दा बेनिफ्राय माने बियो ससे माने बेनिफ्राय नोंसोरो बुस्थुखौ नायनानै बे गारिखौ बेसिम लांनो हागोन फैसा नाङा फ्रि बे ससेनिफ्राय नोंसोरो गारि लानानै लांबानो जाबाय आरो औ औ औ औ दे दे औ दे